जी मां पंहिंजे घर लाइ हिकु गैस बुक कराई हुई जेकी अॼ ताईं हुन जो कोई अतो पतो न रहियो हफ़्तो थी वियो आहे मूंखे गैस बुक कराए लेकिन अॼ ताईं उहो बुकिंग जो कोई हवालो कोन्हे मुंहिंजो आधार काड आहे वन टू थ्री औरि बुकिंग नम्बर आहे ए बी सी कहिड़ी वजह सां देरी थी आहे हिन जो थोरो हवालो त ॾियो औरि साथ में मूंखे इहो ॿुधायो की इहो कंहिं ॾींहं ताईं पहुचंदो छो की मां ॾाढी परेशान आहियां गैस असांजे रसोईअ लाइ ॾाढो इंपोर्टेंट थींदो आहे हिन करे तव्हांखे इहो समझिणो खपे औरि हिन देरी जो कारणु ढूंढ खोजिणो खपे